मैं हेलो आप योगा टीचर हो क्या हाँ हाँ मैं कुछ बच्चों को लेकर योगा सीखने जाने के लिए सोच रही हूँ हाँ हाँ तो कब जाना पड़ेगा सुबह सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे

हाँ हाँ हाँ तो बच्चे को लेकर बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा ना तो उसमें हाँ हाँ इसमें कुछ डिस्काउन्ट मिलेगा हाँ हाँ हाँ वैसे क्या क्या सिखाते हो आप हाँ हाँ कोई आता है सीखने में सीखने को ओ मैं भी बहुत सारे बच्चों को लेकर जा जाऊँगी हाँ हाँ बस टाइम का मुझे पता नहीं है सुबह कितने बजे मतलब दो टाइम बस होता है हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ इसीलिए मैं सोच रही हूँ बच्चों का टाइम होता है ना चार बजे इस्कूल से आते हैं और फिर क्या ट्यूशन भी जाना पड़ता है इसीलिए योगा सीखने के लिए शाम को हाँ हाँ पाँच बजे जाते हैं ना तो आते हैं सा साढ़े सात बजे तो आठ बजे योगा सीखने जाने से हो सकता है क्या हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है मैं सब से बात करूँगी और बोलूँगी जाने के लिए शाम को और सुबह हाँ हाँ वैसे में जाने के बाद डिस्काउन्ट कुछ करना है करिएगा हाँ ठीक हाँ हाँ मैं पाँच सात बच्चे को लेकर जाऊँगी

साढ़े सात हाँ हाँ हाँ ठीक है

हाँ अच्छा ठीक है वैसे ठीक है मैं सबको पूछकर आपको बताती हूँ बात करती हूँ हाँ